हाँ भैया नमस्ते जी हमें कुछ घर में सजाने का सामान चाहिए

जी जी जी जी जैसे कि जी हमें छः गुलदस्ते चाहिए और जी जी शादी है लड़की की इसी के लिए हमें दरवाजे पे जो झालर रहती है उसको लेना है फिर गुलदस्ते लेने हैं छः पाँवदान लेने हैं और दो दो टेडी बियर

क्या वो टेडी बियर दो लेने हैं उसका क्या क्या रेट है हमें फुल साइज़ का चाहिए टेडी बियर फुल साइज़ का टेडी बियर

तो कितने बजे आपकी दुकान खुलती है

घर पर डिलेव डिलेवरी करते हैं घर पर फ्री चार्ज़ जी जी

बहुत अच्छे जी और कुछ लेना होगा हम आएंगे वहाँ पर अच्छा लगेगा तो और भी देख कर सामान उसे ही पसंद करेंगे हाँ वही शादी है तो जो जो ज़रूरत होगी वही तो लेंगे वहाँ पे आके

ठीक भैया धन्यवाद नमस्ते